ہندوستان کاروبار کے لیے ایک کھلتے ہوئے دور سے گزر رہا ہے ہاں ہندوستان بہت آگے ہے یہاں سب جو ہے نا دکان کھولتے ہیں سب بزنس کرتے ہیں اب باہر نہیں جاتے ہیں لوگ بھی اپنا اپنا کاروبار خود سے خود سے کھولتے ہیں لوگ کوئی مچھلی پالن کرتا ہے کوئی انڈا کھولتا ہے بہت سارا دکان کھولتے ہیں کوئی جو ہے نا ٹھیکے دار کا کام کرتے ہیں کوئی گھر بناتے ہیں پھر جو ہے نا کوئی کرانہ بنا دکان کھولتے ہیں پھر کوئی کپڑا کھولتے ہیں اب بہار بہت آگے ہے یا ہندوستان بھی بہت آگے ہے یا اس لیے جو ہے نا لوگ باہر نہیں جاتے ہیں دکان بہت محنت سے یہیں بہار ہی میں کھولتے ہیں محنت کرتے سب نوکری سب کو نوکری بھی ہو گیا ہے سب اپنے اپنے نوکری کو دیکھتے ہیں اگر جس کو نہیں ہے کاروبار تو وہ محنت خود سے کرتے ہیں پھر اس کے سرکار بھی اس کو بہت محنت کرتے ہیں سرکار لون اٹھانے اٹھاتے ہیں پھر اس جو پیسہ جس کو نہیں رہتا ہے تو وہ لون اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد پھر وہ مہینہ میں ایکڑ دیتے ہیں چاہے بیس لاکھ ہو یا دس لاکھ ہو سب دیتے ہیں پھر بہت مدد کرتے ہیں سرکار پھر اس کے بعد اسکولوں اور میں سرکر غریب بچوں اور کو ڈریس دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں سائیکل دیتے ہیں سب چیز دیتے ہیں وڑزا پینسل بھی دیتے ہیں بوڈھی اور کو